हैलो कौन बस ठीक तुस सनाओ अस जम्मू दा बोल्लै ने हां जी तुस कुत्थै ओ अच्छा अच्छा ठंड ते ऐ महाराज नी तुसें कम्म केह् हा इ'यां अच्छा हां इत्थै साढ़ी जम्मू बिच्च बड़ी बड्डी इंटरप्राइजेज साढ़ी वुड दा बड़ा लकड़ियां दा कारोबार ऐ ऐ तुसें रेट बगैरा ते सनाना पर तुसें किस आस्तै चाहिदी लकड़ियां खिड़कियां दरवाजे बनाने जां किस आस्तै चाहिदियां मतलब इयां चाहिदियां तुसें जेह्ड़ियां लकड़ियां बची दियां ना अग्ग उग्ग जलाने ई अच्छा हां फ्ही शैहरें च तुसें पता गै शैह्रें च थोड़ी लकड़ियां होन्दियां अज्ज्कल एह् डिफॉरेस्टेशन बी बड़ी होआ दी ना पेड़ बड़े कटोआ दे ते फ्ही बूह्टे कटोआ दे बड़े हां जी जरूर रेट रेट ते फ्ही जगह् दे स्हाबें गै होंदा डिस्टेंस दिक्खियै गै होंदा तुसें दिल्ली केह्ड़ी जगह दिल्ली इ'यां मेन दिल्ली अच्छा चोर बजार आह्ली साइड ऐ ठीक ऐ ते किन्नी लक्कड़ी चाहिदी तुसें अद्धी ट्राल्ली चाहिदी ते तुसेंईं पेई जाना कोई इ'यां अस लैने होने कोई सोलां ज्हार तुसेंईं कोई साड्ढे पंदरां देई ओड़ेओ तुस चलो पंदरां देई ओड़ेओ

हां लक्कड़ी बी तुसेंईं अग्ग जलाने अग्ग बाह्लने गै चाहिदी फ्ही ते फ्ही क़्वालिटी केह् करनी तुसें इयां फ्ही असें जेह्ड़ी नेईं नेईं शैल लक्कड़ी देगे अस तुसेंगी शैल लक्कड़ी देगे हां तुस इक कम्म करो इस नंबर उप्पर व्हाट्स ऐप करी ओड़ो ते अऊं तुसेंगी फ्ही भेजी ओड़गा अपने ड्राइवर दी डिटेल भेजी ओड़गा पूरी ते आई जंदा ओह् लेइयै ते चार्जिस तुस जेह्ड़े चार्जिस न जेह्ड़ी पेमेंट करनी ओह् तुस मिकी आनलाइन करी ओड़ेओ अऊं तुसें अपना अकाउंट नंबर भेजी ओड़ना ओह् कोई गल्ल नी अडवांस दी कोई जरूरत नेईं ऐ तुस दिक्खी लैओ कोई चक्कर नी पाई ओड़ेओ कोई गल्ल नी ओ कोई चक्कर नी चलो ठीक ऐ फ्ही होर कोई कम्म होगा ते करेओ फोन ओके जनाब ओके